फस्ट हांवें बुकाचेर ड्रॉइंग काडटाली चित्रां काडटाली आनी ते हांव म्हाका मातशी संवय आशिल्ली ती चित्रांनी काडपाची ड्रॉईंग करपाचे मागीर हांव हेजेर कपड्याचेर पेंटींग करपाक लागोन हांव शिवण क्लासीक गेले शिकपाक मागीर हे कपड्याचेर कशें पेंटींग करप पयलून कपडो घालप मागीर तेजेर तो इंकाचो पेपर दवरप आनी मागीर तेजेर पेपराचेर ड्रॉईंग करून फूल जावं कितेंय तें तेजेर दवरप आनी तें काडप आनी मागीर ते पेंट मेळटा पेंटींग करपाचो कपड्याचेर बाटल्यो मेळटात पेंटाच्यो तें हाडून हांव तें पेंटींग करप आमकां शिकयलें तशें मागीर ते भशेन हांव मागीर तो पेंट बीन मिक्स करून काडप कसो काडप तो शिकयलो आमकां ते भशेन मागीर हांव ते पेंट करपाक लागली हेजेर कपड्याचेर तिश करून हांवें पेंट केलो आनी तशें करून हांव मागीर कोणाकय बीन करून दी म्हटल्यार कोणाकय हांव दिताले करून म्हाका दिसता तो पेंटींग ताल्ले करून आनी हांव दुसरें किदें पेंट करून दी हेजेर फ्रोजांचेर बीन तशें हांव दितालें मागीर पेंटींग करून